नमस्ते अरे हमें मेला मेला घूमने आना है ना हाँ हाँ हम और दो लोग हैं हम हमारी पत्नी तो मेला बढ़ियाँ लगता है कहाँ कहाँ पे लगता है कितनी दूर में लगा है अच्छा अच्छा हाँ तो वहीं पे हमें घूमना है वो ये आप बताइए कि कितने पैसे में कैसे कैसे हमको हमारा हो जाएगा मेला दो लोग हैं हम हमारी पत्नी अरे भैया हिसाब से पैसा लगा लेना हाँ झूला और वहाँ सारी व्यवस्था सब वहाँ पर करवा देना और पैसा अपना जो जायज़ है वो बता देना क्योंकि भाई हम मेला घूमने आ रहे हैं तो कम से कम से कम पैसे में हमारा मेला हो जाए हाँ हाँ इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि पैसा भैया सही लगा लो हाँ तो तो कब तक हम आ जाएँ ठीक है फिर हम कब कल आ जाएँ ठीक ठीक ठीक हाँ ठीक तो कल हम आ रहे हैं ठीक फ़ोन हम कर लेंगे हाँ ठीक है यही हम चाहते हैं ठीक है हम जब कल कल आएंगे तो हम ठीक है कल हम आएंगे तो फ़ोन करेंगे ठीक ठीक नमस्ते